गुजरात में औद्योगिक विकास घणो वधीक आहे ऐं गुजरात जेको आहे उहो विकास सां गॾु गॾु टैक्नोलॉजी बि जेका आहे घणे क़द्रु वापरे रहियो आहे सरकार बि उन में टैक्नोलॉजी खे खणी अचण लाइ घणी मदद करे रही आहे हिते घणेई कंपनियूं अहिड़ियूं आहिनि जिते ॿ सौ माण्हुनि जी ज़रूरत आहे त उन जे बदिरां टीह माण्हू चालीह माण्हू कमु कनि पिया छोजो हुते रोबोटिक्स लॻियलु आहिनि सॼो जेको कमु आहे ऑनलाइन थी रहियो आहे कंप्यूटर ते थी रहियो आहे कोई बि फिज़िकल वर्क जेको आहे उन जी ज़रूरत नथी पए असांजी टैक्नोलॉजी एतिरी अॻियां निकिरी चुकी आहे ऐं गुजरात ख़ासि करे उन में एतिरो अॻियां अची वियो आहे छोजो हुते औद्योगिक विकास घणो आहे ऐं जेके बि नवा नवा उद्योग अचनि था उहे ख़ासि करे या त जेके विदेशी आहिनि उहे था अचनि ऐं या त उन्हनि सां गॾु जॉइंट में अचनि था संयुक्त जेको चइजे थो उन में अचनि था त उन में असां वटि विदेशी टैक्नोलॉजी अचे थी ऐं गॾो गॾु हींअर जेका असांजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेको ॾिनो आहे की भई हितां ई पंहिंजे ताईं न टैक्नोलॉजी जी पंहिंजे देश जी स्वदेशी त उन में बि टैक्नोलॉजी घणी अॻियां निकिरी चुकी आहे त असांजे गुजरात में ख़ासि करे उद्योग में बैंकिंग में चाहे तव्हां कंपनियुनि में ॿियनि में ॾिसंदो इंश्योरेंस कंपनीज़ में घणो अॻियां आहे ऐं इहा सरकार जी हिकिड़ी सुठी देन आहे